اتر پردیش کی تہذیب میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے جیسے کہ ساری جگہوں پہ آتی ہے اسی طرح اتر پردیش میں بھی آئی ہے پہلے کے لوگ زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے تھے جبکہ اب لوگ ایک دوسرے سے دور رہنے لگے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ لوگ جو ہے زیادہ تر اپنے کام میں ہی مگن رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا اسی طرح اگر مذہب کی طرف دیکھیں تو پہلے لوگ زیادہ مذہبی ہوتے تھے اور مذہب کے اصول پہ چلنے میں چل اصولوں کی پابندی کرتے تھے جبکہ اب مذہبی مذہبی اصولوں پر پابندی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور لوگ آسانی سے اس کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اسی طرح اصولوں کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں میں تبدیلی آئی ہے جیسے کہ اب لڑکیاں عورتیں تعلیم زیادہ حاصل کر سکتی ہیں نہ کہ پہلے جو عورتوں کے پاس تعلیم کے کوئی ذریعہ نہیں ہوا کرتا تھا اب ہر جگہ عورتوں کی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں وہ اسی طرح اسی طرح لوگوں کے ذہن بھی کھل چکے ہیں پہلے لوگوں کے ذہن دقیانوسی ہوا کرتے تھے جبکہ اب جو ہے زیادہ کھلے ہوئے ذہن ہوتے ہیں لوگوں کے